भारतनि माखासे थांना थानायनि मोनसे साख्रिनि बेलायाव गोबां आस'निफोर दिहुन्नानै होदों सरकारा बे सरकारनि बे आयेनाव गोबां रोखोमनि सोरबाबा गेलेनायजों सोरबाबा गावनि रोंगौथिजों फरायनायनि गेजेरजों आरो सोरबाबा क्रिकेटनि गेजेरजों गोबां साख्रि भारतआव हगारनाय जादों दा बेयावहाय माखासे नियम निथि दंङ आसामावबो थिक बिदिनो गोबां रोखोमनि गोदान फरमुलाजों साख्रिखौ होनाय जायो बे साख्रिनि बेलायाव नुजाथिनाय जेरै बै समाव टेट गैयामोन दा टेट जाबाय साख्रिनि बेलायाव आरो बिदिनो पुलिस आरमि बारनाय खारनायनि दारैबो मोनो आरो दावबायारिनि जोनैबो हायो जेरै इउटुबारिनि दारै कनट्रेक्ट'रनि दारै बेफोर गासैबो गेलेनायजोंबो मोननो हायो साख्रि बेनिफ्राय फरायनायजों लोगोसे गेलेनाय गेलेनायजों लोगोसे बिदिनो गोबां जानायनि जाहोनाव भारतनि लाइमोनफ्रा गावनि जिउखौ साख्रि मोन्नानै थांनानै थानो हानायनि बा गसंथानो हानायनि राहा मोनबोदों दा गोबां भारतारिनि मानसिफ्रा साख्रिनि मोनाखैब्लाबो जेरैबा बे मोनसे इनडास्ट्रि काल्चार बेफोराव हाबनानै गावनि जिउखौ थांनानै थानो हानाय गोहो सोरजिनो हादों आरो बेजों लोगोसे जेरै इउटुबारफोर सोरबाबा क्रिकेटार दा सोरबाबा दाउबायारि बेबायदि जानानै भारताव लाइमोनफ्रा जिउ खुंनानै थांनानै थानो हायो